मैं मीनल एक हाउस वाइफ़ हूँ और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ सुबह उठते से ही उन्हें बादाम देना और दूसरे दूसरे ड्राई फ्रूट देना और साथ में दूध देना और चाय न पीने के लिए बताना कि चाय पीना हमारे लिए नुकसानदायक है और जब वो ले लेते हैं उसके बाद में जब हम भोजन का इंतजाम करते हैं तो भोजन में भी हम सलाद और सब्जी भाजी हरी सब्जियाँ से रिलेटेड खाना बनाते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जिसमें हमें प्रोटीन्स मिनरल्स मिलते रहे और हमारे फै़ट्स ना रहे और हमको स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता कि हमारी सेहत अच्छी बनी रहे और हमें दूसरी बीमारियाँ न घेरे इस बात का हम विशेष ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि खाने में तली फ़ली चीज़ें न बनाए मीठे का कम से कम इस्तेमाल करें और खाने के लिए भी जब हम देते हैं तो पहले सलाद देते हैं कि आधा पेट सलाद खाए ताकि इस बात का हम ध्यान रखते हैं और दोफ्हर के समय में जूस फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए देते हैं फ़ल फ़ूल खाने से और सब्जी हरी सब्जियाँ खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम उसपे विशेष ध्यान रखते हैं कि यही सब हमारे रोजमर्रा के खाने में रहे ताकि घर परिवार सब स्वस्थ रहे और हम हमेशा खुश रहे